مجھے میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملا تھا جس میں مجھے انڈیا کی جتنی بھی آرٹ گیلریز ہیں ان کو وزٹ کرنا تھا اور وہاں پر جتنے بھی آرٹسٹ کی پینٹنگس وہاں پر ڈسپلے کی گئی تھیں ان آرٹسٹ کے بارے میں اور ان کی پینٹنگ کے بارے میں لکھنا تھا اور یہ پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں میں انڈیا کی کافی آرٹ گیلریز میں گھوما گیا وہاں پر میں نے نئی نئی چیزیں ایکسپلور کریں نئے نئے آرٹسٹ اور ان کے آرٹ ورک کو میں نے دیکھا سمجھا اور وہاں مجھے پریشانی کا سامنا یہ کرنا پڑا کہ بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں جو اس دنیا میں اب نہیں رہے اور جن کے بارے میں تھوڑا بہت ہی لکھا گیا ہے تو ان کے بارے میں مجھے جاننے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جو کچھ آرٹسٹ مجھے ملے ان کے بارے میں لکھنا پڑا اور جو مجھے نہیں مل سکے یا جو آرٹسٹ ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں لیکن ابھی بھی زندہ ہیں ان کے بارے میں جاننا ان کا گھر کا پتہ ان سے بات کرنے میں بہت زیادہ پریشانی کا مجھے سامنا کرنا پڑا لیکن وہ آخرکار مکمل پورا ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے لاسٹ میں جا کے بہت اچھا ایکسپرئنس ہوا اور میرا یہ پروجیکٹ مکمل ہو پایا